म्हाका ल्हान आसतना पोस्टाची तिकटां पोस्टल स्टेप्स कलेक्ट करपाची खूब आवड आसली म्हजे कडेन अराउंड पस्तीस ते चाळीस देशांची वेगळीं वेगळी पोस्टाची स्टेम्पा आशिल्ली आतां जेन्ना हांव ती पळयता जवळ जवळ पांचशे आसा म्हजे कडेन पांचशेकन चडूच आसा पूण जेन्ना हांव पळेतां तेन्ना म्हाका कळटा की कितल्याशांच देशांची ताजेर पयलींची नांवां म्हाका पळोवपाक मेळटा फॉर एझ्मापल श्रीलंका शिलोन म्हण थोडी पोस्टल स्टेम्पस् आसात थोडी हेल्वेटिया म्हण आसा जी म्हाका आतां कळटा ती आताच्या वेळांवयल्या स्विझलेंडाची तशें आनी कितल्याशांच देशांची म्हाका पयलींची नांवा ताजे वेल्यान कळटात मागीर खुबशां देशांनी जे वेगळें वेगळें सण ओर तांचे खाशेले दीस ईम्पोर्टंट डेज आसतालें तांच्या विशी तें स्टेंप्स काडटालें पोस्टाची तिकिटां काडटाले ती पळयत जाल्यार म्हाका त्या देशांचे तो सण कसो साजरो जालो आसतलो त्या वेळार किदें ताजे ईम्पोर्टंस् आसतले की त्या देशांन ताजे एक पोस्टाचे तिकीट काडलें हें चितून खरेंच अप्रूप दिसता जशें म्हाका पोस्टल स्टेप्स कलेक्ट करपाक आवडटाले तशेंच म्हज्या आज्याक पोर्तुगीज काळा वयली गोंयची नाणी कलेक्ट करून दवरपाची आवड आशिल्ली आतां म्हाजो आजो ह्या जगान ना पूण तांणे जी सगळीं नाणी पुंजायली ती म्हज्या चूलत भयण भावां कडेन आसात आनी ती म्हाका ती केन्ना केन्ना दाखयतात सो मदींच एक बुराक आशिल्ले नाणें तांब्याची नाणी आतां सगळी पळयत जाल्यार सगळी नाणी आमची एकाच रंगाची आसतात धा रुपयांचे एक सोडलें जाल्यार पूण पयलींचे वेगळें वेगळें तरेच्यो आमकां आतां पळोवपाक मेळटा एक पयसो दोन पयशें पांच पयशें सो जे त्या वेळांर जे पुंजायल्ले ताका जरी आतां खरो मोल जरी कांय नासलें तरी आसतना एज अ इमोशनल एटेचमेंट ताका खुबूच व्हडले म्हज्या नदरेन तरी मोल आसा तशेंच जे किदें ओल्ड असल्यो गजाली कलेक्ट करपी आसात तें असली नाणी असलें पोस्टाची तिकिटां जर कोणांय कडेन जर केन्ना मेळटात जाल्यार ती ते खंय कसलेय मोल दिवन कितलेंय मोल दिवन विकतें घेवपाक सुद्दां तयार आसातलें पूण तितलीच हीं नाणीं हीं पोस्टाची तिकिटां त्या मनशाक इतली आपलेपणाची जाल्ली आसता की कोणूच मनीस आपणें इतली वर्सां घेवन जी पुंजायल्ली आसता ती असोच कोणाकूय कितल्याय मोलाक केन्नाच दिवचोना